हाँ शिवानी इस्टेंसरी से बोल रही हूँ नमस्ते मैडम नमस्ते जी मुझे बच्चों के लिए किताबें लेनी हैं छः क्लास की और तीन क्लास की पूरे सब्जेक्ट चाहिए फ़िफ़्थ क्लास भी के लिए है नहीं किताबों पर डिस्काउंट नहीं मिलेगा थोड़ा सा डिस्काउंट दो ठीक किताबें हम हमेशा आप से ही लेते हैं हमें तो पूरे ही सब्जेक्ट चाहिए ना ठीक है मैडम तो हम शाम को आएंगे धन्यवाद